हैलो आं जी आं दिक्खो जिसदे च बी थुआढ़ी दिलचस्पी ऐ जिसदे च बी तुस करना चाह्नें जेह्का कोई सब्जेक्ट थुआढ़ा कोई होग ना फेवरेट सब्जेक्ट ओह् उसी तुस रक्खी सकने आर्टस होइया जियां साईंस होई जियोग्राफी रक्खना चाह्न्ने ओ स्कूल इस च जां कुड़ियां आस्तै ते हून स्कीमां बी आई दियां न गौरमेंट आस्तै आं कोई तसील बजीफे बगैरा बी थ्होंदे न ते बस मेरी ते इयै राय ऐ की बस अस बच्चे साईंस दी तरफ जादै ओ ऱखदे न थोह्ड़ी अपनी इच्छा ते आर्टस बी पढ़ना चाहिदा आर्टस बिच बी कुड़ियां अज्जकल इन्ना अच्छा यूपीएससी दी त्यारी करदे न बच्चे ते अग्गें अपना अच्छा फ्यूचर बनांदे ते ते अग्गें तुस दिक्खी लैओ अजकल बैसे जियांहुन साढ़ा बसंतगढ़ आइया हायर सैकंडरी स्कूल इत्थै स्टाफ दी इन्नी जैदा मुस्किल होंदी ते नानमैडीकल रक्खना होग ते फ्ही बड़ी जैदा मुश्किल होई जानी फ्ही जाना पौना रामनगर ते फ्ही ट्यूशनां पढ़ो पैसे करो ते इन्ना कुछ करो स्टाफ ते ऐ नी गौरमैंट दी बी कमी ऐ मेरे स्हाब कन्नै तुस ना आर्टस सब्जैक्ट रक्खो आं ते मेरी राय एह् ऐ की तुस ना डोगरी सब्जेक्ट रक्खो इक्क डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी बेचारी बड़ी इंया पिच्छें पिच्छें होआ दी ते इसी कोई समझदा गै नेईं ते अगर आर्टस च डोगरी सब्जेक्ट बी औंदा ते डोगरी रक्खो कन्नै साढ़ी भाशा बची जाह्ग ते साढ़ी मात्तर भाशा बची जाह्ग ते अग्गें सगुआं होर बी बच्चें ई इक्क गी दिक्खङन बच्चे तां बाकी रक्खना शुरू होई जाङन ऐ ना ते कोई गल्ल एह् मेरी कोई खुशनसीबी होई की तुसें मिगी पुच्छेआ मेरे शा सलाह् मंग्गी ओके ओके ओके ओके कनाल